अॼु जो ज़मानो मशीनी आहे मशीनी ज़मानो आहे सभु कमु मशीनुनि सां थिए थो इनकरे माण्हू वधीक सुस्त बि थी वियो आहे ऐं हिन सां माण्हुनि जे अंदरि घणेई बीमारियूं बि वधी रहियूं आहिनि इन्हनि बीमारियुनि खे घटि करण जो सभिनी खां सुठो वसीलो इहो आहे की माण्हुनि खे कसरत कसरत योग या डुकण भॼण या सुबुह जो घुमण फिरण करणु खपे इहो घणेई सुठो वसीलो आहे जंहिंसां पंहिंजी सरीर जी या पंहिंजी काया जी संभाल सुठी तरह करे सघनि था डुकण बि हिकु अहिड़ो वसीलो आहे जंहिंसां असां पंहिंजी काया खे ताक़तवरु ऐं सुठो नक़्शो ॾेई सघू था डुकण सां असांखे घणेई सुठा सुठा फ़ाइदा मिलनि था जीअं त डुकण सां रत जो दौरो सही हले थो तेज़ु डुकण सां साह खणण जी बि धड़कनि तेज़ु हले थी डुकण सां सरीर जो आकार बि सुठो ऐं सुठीलो थिए थो सही बि थिए थो आकार सरीर जो मोटापो बि घटि थिए थो छाकाणि त डुकण सां पंहिंजे सरीर जो पसीनो बाहिरि निकिरंदो आहे पसीनो बाहिरि निकिरण सां सरीर जो मोटापो बि घटि थिए थो डुकण सां सरीर ऐं दिमाग़ु ॿई तेज़ु रफ़्तार सां हलनि था मग़ज़ जूं या यादि करण जी मग़ज़ जी यादि करण जी ताक़त बि वधे थी सुबुह जो डुकण वधीक सुठो ऐं फ़ाइदेमंद थींदो आहे छाकाणि त सुबुह जो माहोलु बिल्कुलु शांती का हूंदो आहे ऐं हुन हुन वक़्तु साफ़ु ऐं सुठी ताज़ी हवा बि हलंदी रहंदी आहे पर्यावरण प्रदूषण बि कान रहंदो आहे डुकण सां दिलि जी बिमारियूं ब्लड प्रेशर शुगर जी बिमारियूं बि सुठी तरह ख़तमु थी सघनि थियूं शुगर पेशेंट बि डुकण सां सही थी वञे थो डुकण सां सरीर बि हलको थिए थो ऐं साह जी तकलीफ़ बि परे थी वञे थी डुकण सां सरीर में घणेई अहिड़ियूं बीमारियूं बि थी सघनि थियूं बीमारियुनि सां बीमारियुनि सां लड़ण जी ताक़त बि वधे वधीक थिए थी हिन डुकण सां या वधीक माना सुबुह जो सहर करण सां सुबुह जो घुमण फिरण सां सरीर बि फुर्तिलो फुर्तिलो रहे थो ऐं हिन खां सवाइ जल्दी उथण जी बि आदति माण्हू में पवे थी छाकाणि त अॼु जो माण्हू वधीक सुस्त थी वियो आहे उहो देरि सां उथे थो सिजु निकिरी थो वञे हुन खां पोइ उथे थो अगरि उहो रो रोज़ु अगरि नियम विझी छॾे की मूंखे रोज़ु अञा डुकण फिरण या वॉक ते वञिणो आहे त तंहिं असां हुनखे सुठी आदतू पवन थियूं मां बि रोज़ु सुबुह जो डुकण वेंदी आहिंयां जंहिंसां मूंखे पंहिंजो सरीरु बिल्कुलु हल्को हल्को लॻंदो आहे ऐं सरीर में पसीने सां मुंहिंजो मोटापो बि घटि थी वञे थो